आंनि सोमोन्दै सुंद'यै खिन्थानोसै आं सासे रिसार्स स्कलार बडलेन्ड इउनिभारसिटियाव डिपार्टमेन्ट अफ बड' आंनि सोमोन्दै आं सासे रिसार्च खालामबाय दोङो रिसार्च खालामनानै आं जोबोत मोजां मोनो गोबां सोलोंनो हायो सोलोंनायनि गेजेरजों गुबुन गुबु गोबां गोरों गोरा मानसिखौ लोगो मोनो बेनि गोरों गोरानि अनगायैबो गोबां साधारन मानसिबो लोगो मोनो बेनि गेजेरजों साधारन मानसिफोरनि गेजेराव गोबां अननाय सिबिनाय आरो बे अननायनि गेजेरजों गोबां सिम्पल रोखोमै जों सालिनो गोनां जायो आरो बिसिनि गेजेरजों गोबां रिसार्च मोननो हायो फुंखा मोननो हायो जेराव बिसिनि गेजेरजोंनो साधारन रायलायनाय सोलायनाय बेफोरखौ मोननो थाङो बेफोरनि गेजेरजों लोगोसे रिसार्चखौ गोरलैयैनो मोननो हायो आरो आह मिन्थियै बुस्तुखौ बिसिनिफ्राय जों खुगा खुखा मिन्थिबोनो हायो जेरै खुगा सल' बा खुगा मेथाइ बेखौ जों बिसिनिफ्राय बुथुमनो हायो जेराव बिसोरो लिरनो फरायनो रोङाबाबो बिसोरो गावसिनि गेजेरजों बेफोरखौ दिन्थिनो हायो